हमें पौधा लगाने में अच्छा लगता है क्योंकि आम हो अमरुद हो या किसी फल का हो क्योंकि वो फल लगने के बाद खाने में अच्छा लगता है मीठा मीठा सा अच्छा होता है और सब्जी हो तो सब्जियों का सब्जी बैगन आलू मटर गोभी सबका उगा के हम सब उसको मंडी ले जा कर बेचते हैं उसको बनाके भी खाते हैं हम सब

नीम के पत्ते नीम का भी पौधा लगाने लगाते हैं क्योंकि उसका हर चीज में काम आती है और जैसे तुलसी हो तुलसी का भी पौधा हम लोग पूजा भी करते हैं उसका उसको काढ़ा उढ़ा भी बनाते हैं तो उसमें भी चाय हो या कुछ भी हो उसमें भी हम सब अरे डाल लेते हैं और से फूल उल हो उसके भी पौधे गुलहड़ हो गेंदा हो कमल हो या गुलाब हो किसी किसी फूल का पौधा हो लगाने में अच्छा लगता है और उस हम सब उसका भी प्रयोग अच्छा कर लेते हैं और उसके बाद और उसके बाद हर मतलब हर चीज पौधे में अच्छा होता है